ہیلو جی آپ ایس ایس بی آئی بینک سے بات کر رہے ہیں جی مجھے اپنا اکاؤنٹ جو ہے کلوز کرانا تھا نہیں میرے یہ دو تین مہینے سے میرے پیسے کٹ ہو رہے ہیں اس میں سے اوکے جی میں اکاؤنٹ نمبر بتا دوں آپ کو دو منٹ ٹو نائن فور ایٹ نائن ٹو سکس ٹو ایٹ ڈبل ون جی جی اے ٹی ایم میرا یوز نہیں ہوتا زیادہ دو تین بار بس تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں کس کس پرپس سے یہ کٹ رہے ہیں پیسے ویسے مجھے ویسے بھی اس کو کلوز ہی کرانا ہے کیوں کہ میرا ایک ادر اکاؤنٹ ہے میں اس کو یوز کر رہا ہوں ٹمپریرلی ابھی تو اس کے لیے کیا پروسس ہوگا بند کرانے کے لیے اوکے اوکے اچھا وہاں پہ فارم فل ہوگا اوکے تھینک یو اوکے ٹھیک ہے تھینک یو میم